سائنس اور ٹیکنالوجی کے بارے میں مطالعہ اگر کوئی انسان سائنس اور ٹیکنالوجی کو صحیح سے مطالعہ کرے اور اس کو جاننے کی کوشش کرے تو ایک مزےدار کانسیپٹ ہے ایک مزےدار سبجیکٹ ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے کچھ دن پہلے ہم نے آسمان کی آسمان چاند سورج جو ہم نے ٹیکنالوجی اور سائنس کو پڑھا کہ سورج زمین کے ارد گرد چکر لگاتی ہے زمین سورج کے ارد گرد چکر لگاتی ہے جب آپ اس کے اندر گھسیں گے آپ اس کو صحیح طریقے سے بتائیں گے اور اپنے طلباء کو اسٹوڈینٹ کو صحیح سے سمجھائیں گے تو ایک بہت اچھا کانسپٹ نکل کر کے آتا ہے ہر ایک انسان ٹیکنالوجی کو آج کل بڑھ چڑھ کر کے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے سائنس کو جاننے کی کوشش کرتا ہے سائنس آج کے دور میں اتنی آگے نکل چکا ہے کہ ہر انسان اب تو نعوذ بااللہ اپنے وحدانیت اللہ کا بھی انکار کرنے کے لیے تیار رہتا ہے کچھ چیزوں میں ہمارا قرآن اور سائنس آپس میں ٹکراؤ کرتا ہے لیکن اس کو کس طریکے سے طلباء اسٹوڈینٹ کو سمجھانا ہے کہ ایک ان کے لیے دلچسپ اور اچھی ایک لینگویج اور سبجیکٹ بن کر کے ان کے سامنے آئے میں نے اگزامپل پیش کیا کہ آسمان اور جو دھرتی ہے اور زمین ہے اس کے ارد گرد چکر لگانا یہ بھی ایک سائنس اور ٹیکنالوجی کے بارے میں ہے اس کو آپ بچوں کو ایک ایسے لیول پر سمجھائیں کہ ان کو ایک مذاقاً اور ہنسی مذاق میں یہ چیزیں سمجھ میں آ جائے